हाँ हम लोग ठंड में जो है सो ज़्यादातर अथी बैंगन का आलू का खेती करते हैं उसमें जो है सो गोभी का खेती करते हैं उसमें जो है सो खाद देते हैं जैसे कि फोटास मिल कर के हम लोग खाद देते हैं और आलू जो है सो रोपते हैं रोपने के बाद भी है सो पंद्रह दिन के बाद जो है सो पानी पड़ता है पानी पटने पर जो है सो उसको चाहिए उसको चाहिए धूप धूप लगता है तो पेड़ जो है सो खिलता है अगर धूप नहीं होता है तो सर्दियों के कारण जो है ठंड के कारण जो है सो वो जो है सो सिकुड़ जाता है बढ़ता नहीं है उसको धूप लगना चाहिए और उससे भी नहीं अगर उसमें कीड़ा मकोड़ा लगता है तो उसमें स्प्रे करते हैं कि स्प्रे करने के बाद जो है सो कीड़ा अथी हटता है तो पेड़ फलता है फूलता है बढ़ता है बढ़ने के बाद फिर उसमें फसल होता है और पौधा सब में जो है सो बी पी देते हैं जैसे कि अथी भिंडी हुआ करेला हुआ

बैंगन हुआ टमाटर हुआ यह सब जो है सो टमाटर में भी जो है सो पाला मार देता है तो उसके लिए स्प्रे करना पड़ता है स्प्रे करने के बाद जब वह धूप उगता है धूप लगता है तब जा कर के टमाटर फलता है उसमें जो है जड़ में जो है सो सब खाद मिला कर के जैसे जैविक है डी ए पी है पोटाश है एरिया है सब मिला करके डालते हैं और उसको जो उसमें देते हैं समय से पानी देते हैं समय से उसको देख रेख करते हैं समय से सब काम करते हैं उसमें तब जा कर के फूलता है फलता है और जो है सो तब जा कर के फलता है फलने के बाद जो है सो वह सब को जो है सो मार्केट में जो है सो सप्लाई करते हैं और सब कुछ जो है सो अच्छा जैसे लगता है पौधा के लिए जो है सो उसमें जो है सो बहुत तरह से उसमें देखना पड़ता है जो कि पौधा जो है सो उसको रोज़ देखना पड़ता जो पौधा में कीड़ा न लगे कीड़ा लगने से जो है सो पौधा को ख़त्म कर देता है काट देता है काट देने के बाद फिर नष्ट हो जाता है इसलिए जो है सो उसको बार बार रोज़ जो है सो उसको देखते हैं रोज़ जो है सो मतलब सवेरे शाम उसमें निगाह रखते हैं जो कि कहीं कीड़ा ना घुस जाए कहीं जो है सो कोई तरह का उसमें बीमारी नहीं आ जाए जो सूखने लगे इसलिए जो है सो उसमे हम लोग सवेरे शाम रोज़ जो है सो खेत में जाते हैं और देख भाल उसको जो है सो तब जा कर के जो है सो फल लगता है या फल फड़ता है अथी भिंडी फलता है करेला फलता है सब जो है सो उसको बढ़िया तरह से जब देख रेख करते हैं तब जाकर के जो है सो फलता है